लोन बैंक से लेते हैं जबकि अपना जमीन उमीन देते हैं और बैंक से रूपिया लेते हैं और वहाँ जा करके अपना कोई बिजनेस करते हैं कोई घर बनाते हैं कोई बच्चों के पढ़ाते हैं लिखाते हैं बिजनेस करने में हो सकता है कभी घटा भी लग जाता है घटा लगने के कारण जो है सरकार उसको माफ कर देते हैं यही सब होते रहता है ओ सरकारी सुविधा तो मिलता है जैसे कि यहाँ आज ये जो चल रहा है ये सरकारी ही नियम है जो की बात करते हैं पाँच सौ रूपिया मिलता है ये भी सरकारी योजना हुआ और बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं आकर के कम्पुटर सीखते हैं उसमें भी जा करके अपना दो हजार रूपिया का जो है जो फीस लगता था ऊ माफ हो जाता है ऊ फिर रिटर्न हो जाता है ये सब सरकारी ही नियम कायदा है और लाभ है यही लाभ के कारण जो है सरकारी लाभ मिलते रहता है आदमी को कुछ लोग खेती बाड़ी के लिए भी लेते हैं खेती करते हैं ट्रकटर निकाल लेते हैं ये भी सरकारी लाभ हुआ और कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रकटर निकालते हैं पम्पीं सेट निकालते हैं मोटर बिजली जो ये भी सरकारी लाभ हुआ सब लेकर के अपना खेती बाड़ी भी करते रहते हैं खेती बाड़ी से उपजा करके और सरकार को भी देते हैं ये सब तो होते रहता है ये सब सरकारी लाभ हुवा सरकार तो अपना देते रहते हैं लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए दोनों बराबर रहते हैं तब जो जा करके जो है संबंध बढ़ता है सरकार से भी और पब्लिक से भी